हलो दीपा जी भाॼी वारी तव्हां कहिड़ियूं कहिड़ियूं भाॼी अॼु सुठियूं खणी आया आहियो अॼु जी ताज़ियूं वठी आया आहियो कल्ह जेकी भाॼी तव्हां मूंखे ॾिनी न उनमें मूंखे मज़ो कोन आयो जामु सड़ेलियूं भाॼियूं निकितियूं हा ईअं आहे कहिड़ी कहिड़ी आहिनि ॿुधायो त मां तव्हांखे ॿुधायां मूंखे छा छा खपे छा न खपे

गुलगोभी घणे किलो आहे गुलगोभी घणे किलो आहे ॿियो शिमला मिर्चु अथव शिमला मिर्चु हा घणे किलो आहे पंजाह रुपया किलो ऐं गजर

वाङण घणे किलो आहिनि वाङण चालीह रुपए किलो पर सभु मूंखे ताज़ो मालु खपे कल्ह वांगुरु ईअं दोखो न थी वञे की अन तव्हां मूंखे चयो सुठो मालु आहे पोइ उ उहो सड़ेलो निकिरे हू ध्यानु रखिजो भई हा असां छा विश्वास ते भाॼी तव्हांखां वठूं था त इनजो मतिलबु आहे तव्हां बि असांजो ध्यानु रखो भाॼी असांखे सुठी सुठी ॾियो त असां हमेशा तव्हांखां ई वठूं

न त तव्हां ईअं कयो न किलो शिमला मिर्च बरोबरु सुठा सुठा ॻोल्हे कढिजो हा ऐं गुलगोभी गुलगोभी में ॾिसिजो अंदरि कीड़ा वीड़ा न हुजनि

ॿियो ॻाढ़ा ॻाढ़ा टमाटा मीडियम साइज जा न नंढा न वॾा मूंखे अन हा टमाटा बि किलो खपंदा उनमें ॾिसिजो नरम न हुजनि कड़क कड़क खपनि सभु हा हा ऐं वाङण देसी वाङण आहिनि देसी वाङण अछा पर मूंखे नंढा नंढा देसी वाङण खपनि

ऐं इहे किलो वाङण कढो किलो टमाटा कढो बरोबरु किलो गुलगोभी कढो किलो शिमला मिर्च कढो हा ऐं किलो मिठी गजर कढी ॾिजो मूंखे सुठी तरह

ठीकु आहे इ करे मुंहिंजे लाइ इहो कढी रखो तोरे रखो बरोबरु हा करे रखो हा हा ध्यान सां आराम सां करे रखो सुठी तरह बरोबरु न ॻोल्हे ॻोल्हे करे कढो हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल